हा हे मूंखे टाटा टैक्सन्स जा कार जो पतो करिणो आहे रेट तव्हां वटि मिली वेंदी न कार हे वारी तव्हां मूंखे स्पेसिफ़िक हा मूंखे स्पेसिफ़िक इन लाइ ॿुधायो की इनमें मतिलब केतिरे ताईं मिलिदी और छा फ़ीचर आहे इनमें ठीकु आहे हा हूं ठीकु ठीकु आहे अच्छा हा सेफ़्टी आहे न फ़ीचर्स म्यूज़िक सिस्टम म्यूज़िक सिस्टम आहे इनमें अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा डिलीवरी कॾहिं ताईं मिली वेंदी अच्छा

उहो कलर मां के बि क कलर बि ईंदा आहिनि ईअं ईअ कहिड़े कहिड़े कलर में आहे अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां वटि कहिड़ा बि कलर अथव ॿियो बि कोई कलर इनजो अलावा इनमें

त ठीकु आहे अची करे मां ॾिसी वठां थो उते हो त उते व ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु आहे मैडम ठीकु आहे ओके हा